तो सरकारके अइपर ध्यान देबेके चाहिए जतरा करै छै आदमी आओर जतरा फेल भऽ जाइ छै से जतरा फेल भऽ जाइ छै से जे सरकारके अइपर तेनि ध्यान जादे देबेके चाहियनि कि रोड सभ उबड़ खाबड़ हय गचका हय बहुत गचका एतना हय कि दरभंगो जाइमे बहुत तकलीफ छै एक अपनो गाड़ी केओ भाड़ापर कऽ कऽ छोटा गाड़ीसँ जाइए तऽ ओकरो दिक्कत छै से देखे के चाहिए आओर सरकारके ध्यान ओइपर लगाबैके चाहिए कि हाँ ई होखेके चाही कि रोड बने तब ने आदमी जतरा कहीं करेगा आओर बड़े बीमार है तो उसको लेके जाएगा